हम चिकेन नहि बनेने छलहुँ बनाबैके अथी कयलहुँ जे हमरा भूते नहि भए सकैय एकबेर खराब भए गेल दोसर आदमी सबसँ पुछलहुँ सिखा देलक बनेलहुँ तऽ ओइमे प्याउज देलहुँ लहसुन देलहुँ सबकिछुसँ लए कऽ बनेलहुँ फेनो बनेलाके बाद खेलहुँ बहुत भारी चीज यऽ नहि बनाओल सकलहुँ तऽ पुछि कऽ हम बनेलहुँ तऽ फेनो भेल बहुत बढ़िआँ भेल तऽ फेनो खेलहुँ एमहर भेल अहाँके पनीरके सब्जी पनीरके सब्जी हमरा बुते नहि बनि सकै छल हमरा बुते नहि बनल तऽ हम बनेलहुँ फेरो बनाकऽ दू आदमीसँ पुछलहुँ जे पनीरके सब्जी केना बनै छै तऽ ओ बतेलक लहसुन दहिन प्याज दहिन आओर एक्स्ट्रा भुजि दहिन ओइमे हम बनेलहुँ लहसुन प्याज दए कऽ भुजलहुँ मसाला अर दए कऽ भुजलहुँ फेनो बनेलहुँ तहन खेलहुँ एमहर मछलीके सब्जी नहि बनबै छलऽ बनल आबै छलऽ तऽ हम पुछलहुँ ओहो सब्जी दू आदमीसँ जे ई सब्जी केना बनै छै पुछलहुँ बनेलहुँ तऽ फेनो ओहो सब्जी बहुत मस्त बनल